ہمارے علاقے میں موجود جو تعلیمی ادارے ہیں اگر اُن کی بات کی جائے تو اُن پہ ایس ٹی ای ایم جس کو اسٹم بھی بولا جاتا ہے جو خاص کر کے ٹیکنالوجی اور اُس سے رلیٹیڈ ایک شعبہ ہے اِس میں ہمارے علاقے میں جو لوگ ہیں وہ اب زیادہ زور دے رہے ہیں کیونکہ اِس کی ضروریات جو ہیں اور اِس سے جو مفائد ہیں وہ اُن پہ ظاہر ہو رہے ہیں کہ کس طرح دُنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کس طریقے سے دُنیا میں اور زیادہ سائنس شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے اگر بات کی جائے ثقافتی تعصب کی تو میں مانتا ہوں کلچرل ڈیفرینس جسے ہم کہتے ہیں ثقافتی تعصب اُس کا فرق ہمارے علاقوں میں اِس طریقے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کہ جو مدارس مدرسے ہیں جو مدارس ہیں وہاں ابھی تک اُس طریقے سے اسٹم کو نہیں پہنچایا جا سکا ہے جس طریقے سے پبلک اسکولز میں اُس وہ بچوں کے پاس اویلیبل ہے تو اُس پہ کام کرنا ضروری ہے اُس پہ پالیسیاں بنانا ضروری ہے اُس کو اُبھارنا ضروری ہے تاکہ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ سمجھ سکیں کہ اسٹم کیا ہے اُس کی اُس کی دنیا میں کیوں ضرورت ہے اور جن بچوں کو اُس میں انٹرسٹ ہے وہ اُس میں آگے بڑھ سکیں اُس کو اپنی اپنی اپنا کیرئر بنا سکیں اُس میں تو اِس پہ پالیسیاں بننے کی ضرورت ہے اِس کے علاوہ تعلیم کے شعبے جو ہیں اُنہیں چاہیے کہ جو اسٹم جو ہے جو اسٹم ایجوکیشن ہے اُس کو اُس طریقے سے ڈیزائن کیا جائے کہ بچوں پہ زیادہ زور نہ پڑے اور بچے کو بجائے ایگزام کے یہ دیکھا جائے کہ اُسے تھیوری زیادہ اچھے سے سمجھ میں آنی چاہیے اُسے سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر بولا جا رہا ہے ای برابر ہے ایم سی اسکوائر کے تو اِس کا مطلب کیا ہے تو اِس پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے پالیسیز بننی چاہئیں جو اِن چیزوں کو اُبھاریں تاکہ بچے صرف رٹے نہیں بچے سمجھیں کہ ایک فارمولہ کے پیچھے کیا اِتہاس ہے کن کن لوگوں کی قربانیاں ہیں کیا کیا محنتیں ہیں کیا کیا لوگوں کے دماغ سے آئیڈیاز آئے جو اُس فارمولے کی شکل میں آج اِن کے سامنے ہے تو اِن چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور پالیسیز لانے کی ضرورت ہے